हमारे डिस्ट्रिक में तो बहुत से कॉलेज हैं जैसे जी डी कॉलेज कोऑपेरटिव कॉलेज जी के हाई स्कूल अमर बालिका कॉलेजिएट और वो बहुत से कॉलेज में हैं उसके बाद उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सारी कुछ की व्यवस्था है लेकिन बी एड करने के लिये मुझे दूर दूर जाना पड़ता है जैसे दिल्ली हो गया भोपाल हो गया लंदन हो गया बहुत दूर जाना पड़ता है इन्जिनियरिंग कोर्स करने के लिये साइंटिस्ट करने के लिये जो कि हमारे डिस्ट्रिक में उपलब्ध नहीं है बहुत दूर जाना पड़ता है ये सब करने के लिये साइंटिस्ट की व्यवस्था हमारे डिस्ट्रिक में नहीं है जिससे हमको पढ़ने लिखने आगे पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है म्यूज़िक संगीत उसके बाद नाटक ये सब हमारे कॉलेज में होता है इसके लिये कोई प्रॉब्लम नहीं है हर चीज़ की व्यवस्था हमारे कॉलेज में है लेकिन आगे कोर्स करने के लिये और उतना मतलब रुपैया भी नहीं है जो है भी तो उसमें रुपैया बहुत मांगता है और उतना रुपैया पढ़ाई करने के लिये नहीं है कि मैं आगे भी पढ़ सकूँ इसीलिए सोचती हूं कि फी बी एड फ्री में भी हो जाए और साइंटिस्ट की व्यवस्था भी यहीं अपने देश में ही हो जाये तो अच्छा रहेगा लेकिन ऐसा असंभव है ऐसा हो ही नहीं पाता कि हमलोग को दूसरे के देश जाना पड़ता है दूसरे जगह में पढ़ाई करना पड़ता है परिवार से दूर आगे पढ़ने के लिये हमको परिवार से दूर रहना पड़ता है अगर परिवार की भी अगर वही व्यवस्था हमारे देश में हो जाये हमारे डिस्ट्रिक में हो जाये तो हम पढ़ेंगे भी और परिवार से भी मिल के रहेंगे परिवार से दूर होने होकर कर के पढ़ाई करने में ठीक नहीं लगता है परिवार की यादें फिर पढ़ाई की टेंशन रुपैया की टेंशन फिर खाने पीने की टेंशन आदि सब लगा रहता है इसलिये हम सोचते हैं कि जहां तक व्यवस्था है वो तो हम कॉलेज में कर ही लेते हैं मगर आगे पढ़ने के लिये हमको दूसरे देश नहीं जाना पड़े दरभंगा में भी यूनिवर्सिटी है उनमें भी बहुत तरह की तैयारी होती है लेकिन यही सोचते हैं कि जो हम दूर देश में जाकर करते हैं वो हम अपने गांव में ही चाहे अपने डिस्ट्रिक में ही वो कॉलेज खुल जाए ताकि हम यहीं पे पढ़ लिख सकें